हमरा मैथिली साहित्यक पोथी पढबाक बहुत नीक लागै छै मैथिली साहित्यक पोथीमे हम भोले लाल दास के तरह ओही रूपसँ हम देख रहल छी ओहीठामसँ हम पढ़ि रहल छी साहित्य पढबाकमे अभिरुचि जगबाक लेल हम साहित्यके ग्रहण कएलहुॅं साहित्यिक दिशा निर्देश पर ई भेल जे साहित्य हमरा नीक लागय लागल साहित्य पढैत पढैत तऽ साहित्ये पर शोधो कएलहुॅं साहित्ये कऽ देख रहल छी वर्तमान स्थिति ई यऽ जे साहित्य पढबाक प्रयत्नके लेल हम अनेक पुस्तक संग्रह सेहो कएलहुॅं शृंखलाक रूपमे शृंखलैकिक रूपमे पुस्तक देखबाक इहो तात्पर्य यऽ जे पुस्तक सब नीक होइ छै तै दुआरऽ अहाँ कुन राइटरक लिखल छियै केहेन समस्या छै केहेन समस्याक समाधान छै एहिके लेल की राइटरके मत छै की अभिमत छै एकर शृंखला बनाए कऽ जेना अनेको विश्वविद्यालयके पुस्तक अनेको विश्वविद्यालयके प्रोफेसर सहायक प्रोफेसर की लिख रहलखिन केहेन दिशामे केहेन दिशा निर्देश मऽ आबै वाला समय केहेन छै जाय वाला समय केहेन छै अइ दिशा कार्यके लेल हम कार्य कऽ रहल छी